हाँ हमारे क्षेत्र में देखे जाने वाले पक्षी ज्यादा तो तो चिड़ियां तोता कबूतर कौवे ही हैं क्योंकि अन्य जाति तो हमारे यहाँ विलुप्त होती ही चल रही है और मुझे एक अ ऐसा पक्षी तोता सोन चिरैया ये बहुत अच्छा लगता है और जब मैं सुबह पाँच बजे उठता हूँ और वर्जिश के लिए जब ऊपर आता हूँ जब मैं देखता हूँ आसमान में तोते चीं चीं चीं चीं करके निकलते हैं मिट्ठू मिट्ठू राम राम कह कर निकलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए पक्षी हमारे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं